हाँ बोलिए नमस्ते नमस्ते बताइए कुछ काम है अच्छा घर डेकुरेट करना है हमारे पास बहुत तरह तरह के फूल हैं जैसे गुलाब गेंदा चमेली अड़हुल हाँ और गेंदा में तोरण टाइप का होगा उसमें लटका हुआ माला ये गेट पे सजा सकते हैं तोरण टाइप ऐसे टाइप मिलेगा अगर गुलाब का फूल ऐसा लीजिएगा डाली के सहित मतलब उसमें थोड़ा पत्ता लगा रहता है थोड़ा डाली और तो उसके साथ लीजिएगा तो पचास रुपए पीस पड़ेगा और अगर उसका पंखुड़ी लीजिएगा तो सौ रुपया में एक के जी मिलेगा हाँ हाँ डिस्काउंट मिलेगा ना ज़्यादा लेने पर कम से कम आप पचास सौ किलो लीजिएगा तब डिस्काउंट मिलेगा नहीं इससे कम में नहीं तो आप चमेली फूल ले लीजिए और गेंदा ले लीजिए और इसके बाद अड़हुल का थोड़ा ले लीजिए और थोड़ा गुलाब का पंखुड़ी ले लीजिए जो जितना सारा नाम बताया है ना सब अच्छा ही फूल है और सबसे घर एकदम मस्त सजेगा आप बताइए आपको कितना लेना है ओ तब इसमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा इतना कम लीजिएगा फिर हमको घाटा लग जाएगा कैसे फ़ायदा होगा सौ किलो हाँ इसमे डिस्काउंट मिल जाएगा डिस्काउंट वही कम से कम चार पाँच पर्सेन्टेज इससे ज़्यादा डिस्काउंट क्या दे सकते हैं ये तो घाटा लग जाएगा एक सौ किलो का प्राइस कम से कम एक लाख चार पाँच हज़ार हाँ डिस्काउंट आराम से मिलेगा चार पाँच हज़ार अगर हाँ हाँ अगर आप हमारे अच्छे ग्राहक रहे अच्छे से सामान रोज़ लीजिएगा आईएगा तो आराम से डिस्काउंट भी मिलेगा उधारी नग़द भी देंगे जो आपको चाहिए हाँ हाँ नहीं नहीं मेरे यहाँ एकदम फ़्रेस ताजा मिलेगा फूल ठीक है फिर आ जाइएगा आप ऑर्डर तो दे दिए हम कंफ़र्म कर लिए आप आ जाइएगा कल ठीक है